हलो मां रमेश नागवाणी ॻाल्हायां थो मां पैकेज बुक करायो हो उहो अञा ताईं मूंखे मिलियो कान्हे त प्लीज़ महिरबानी करे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त उहो पैकेज़ मुंहिंजो केसिताईं किथे पहुतो आहे जीअं मां अॻियां इंक्वाएरी करे सघां ऐं हू पैकेज मूं ताईं पहुची सघे